हेलौ औ ऐ बाबु आं मोनसे अनलाइन गस्ला अरदार होदोंमोनहाय फिसाजोनि थाखाय मिशयाव ओमफ्राय गस्लाया फिसा जादों मारै मारै खालामनो मारै मारै खालामो

ओमफ्राय ओमफ्राय रिथार्न रिथार्न होनोनै फैसाफोरखौलाय मोनफिनगोन ना मोनफिना दाबायदियाव ए सपथासेनि बिथोराव

ओमफ्राय मारै मारै खालामनांगौ

दे दा होमबालाय बिदिनो फैसाखौनो रिथार्न लाफिनसै गस्लाया फिसा जाबाय दे आंनि एदद्रेसया बभानिफुर

बड'लेण्ड गेस हाउस खाथियाव औ